بہت ساری ایسی بیماریاں ہیں جو مخصوص موسموں میں لوگوں كے گروپ كو متاثر كرتی ہیں جیسے كہ عام طور پر دیكھا جاتا ہے كہ برسات كے موسم میں ہیضہ پھیل جاتا ہے جو كہ بہت ہی خطرناک بیماری كہلاتی ہے اور یہ بیماری خاص طور پر بچوں میں ہوتی ہیں اور بڑوں میں بھی ہوتی ہے كبھی كبھار لیكن یہ زیادہ تر بچوں میں دیكھی جاتی ہے اسی طریقے سے سردیوں میں نزلہ ہو جاتا ہے زیادہ تر لوگوں كو زُخام ہو جاتا ہے یہ سب زُخام نزلہ وغیرہ كی بیماریاں عام طور پر ہو جاتی ہیں اور یہ بیماریاں بھی بچوں اور بوڑھوں پر بہت زیادہ اور بہت جلدی اثر كرتی ہیں اور اس كے لیے ہم لوگ حفاظتی اقدامات كرتے ہیں بچوں كو اچھے طریقے سے اور بڑے بوڑھوں كو بھی خوب سے خوب تر كپڑے پہنا كر كے ہی باہر نكلنے كی كوشش كرتے ہیں اور ان اگر اور اگر ان بیماریوں كی بات جائے تو ہمیں پتہ چلتا ہے كہ ہمیں ان بیماریوں كا علاج بہت اچھے طریقے سے كرتے ہیں جس سے ہمارے بچے اور ہمارے بڑے بوڑھوں كی حفاظت ہوسكے